مستقبل میں میرے خیال سے بہار میں بہت سی ایسی تبدیلی آ رہی ہے جیسے ہر جگہ جگہ پہ پارک اور پارک سب کھل رہا ہے شاپنگ مالس کھل رہے ہیں جس میں ایک ہی چھت کے اندر طرح طرح کی چیزیں مل رہی ہے جیسے سک کئی کئی شاپنگ مالس میں ہمیں گھر کے راشن کی سامان اور ساتھ میں کپڑے کھلونے کاپی کتاب ہر چیز ایک ہی جگہ ایک ہی چھت کے نیچے مل جا رہی یہ تبدیلی آئی ہے اور یہاں بہار میں متس گندا جھیل ہے جہاں باہر سے لوگ سب جھیل کو اچھی سے اچھی تبدیلی لانے پہ باہر سے لوگ دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں وہاں اس جھیل کو وہاں پہ مندر ہے بڑی سی مندر جہاں لوگ پوجا کرنے جاتے ہیں اسی طرح کی تبدیلیاں آئی ہے اور بہار میں جگہ جگہ پہ اسٹریٹ لائٹ لگ چکا ہے اور روڈ سب پہ بہت بہت جگہ اچھے روڈ بن گئے ہیں اور فور لائن سب بن گیا فور لائن بن گیا ہے اور وہ اوور برج بھی بن جائے گی بہار میں ایسے ہی بہت ساری تبدیلی آئی ہے جسے ہمیں بہت سارے فائدے ہیں اور میرے کھرات سے یہ سبھی تبدیلی ہمارے لیے بہت اچھے ہیں ہیں اور بہت ساری تبدیلی آئی ہے اور بہت آئے گی ابھی تک آئی نہیں ہے اور ان سبھی تبدیلی کو تبدیلی ہم سبھی جتنے بھی بہار واسی ہیں سب کے لیے بہت اچھی ہے